हैलो दोस्तो अज्ज में तुसेंगी रेड मी नोट एट दे बारै बिच दस्सन लगां एह्दे बिच सारें कोला पैह्लें औंदी साढ़ी रैम रैम कि'न्नी ऐ इस फोन दी एह्दी मैक्सिमम शुरू होंदे रेड मी नोट एट दी जेह्ड़ी रैम होंदी शुरू होंदी एह् चार चौंह्ठ कोला एह्दे बिच असेंगी हाई प्रोसेसर बगैरा गोरिल्ला गलास कन्नै ते ते शैल सेंसिटिविटी कन्नै थ्होई जंदा ऐ एह् फोन ते बाकी एह्दी दूए नंबर जेह्ड़ी रैम ऐ ते एह्दे बिच जेह्ड़ी एह् जादै होने दे कारण ना एह् हैंग मारदा फोन बाकी हैंग बी मारदे ते होर बस दूए नंबर आंदी एह्दी बैटरी ते जेह्ड़ी एह्दी बैटरी ऐ ओह्बी बड़ी गै शैल ऐ जेह्ड़ी साढ़े कन्नै बड़े टैम तक्क चलदी ऐ ते त्रीआ नंबर आंदा एह्दा प्रोसेसर जेह्ड़ा हर फोनै गी अपने कंट्रोल बिच रखदा ऐ ते इ'न्ना हैंग मारने दे बड़े घट्ट चांस होंदे एह्दे बिच महां चांस होंदे निं होंदे गै निं चांस हैंग मारदा निं ऐ फोन बस